مسٹر اسمتھ ڈی آر کنہنگم پروفیسر اسٹوری کیپٹین روس ایم آر ایس جوسن لائٹے ننٹ بیکر انجینئر ملک جج تھومسن کوچ دانل نرس امیلی